وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا استعمال اس طرح تبدیل ہوا کہ دوسری زبانوں اور ثقافتوں کے مقابلے میں اس طرح ہوا کہ زیادہ تر اردو بولنے والے اب ایسا کرتے ہیں کہ اس میں دوسری لینگویج کا استعمال کرنے لگے ہیں جیسے اگر اردو ہم بول رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انگلش کا بھی الفاظ وغیرہ استعمال کرنے لگے ہیں اور بھی دوسری لینگویج اس طرح تبدیل ہوا ہے